سر میں زمین کی تلاش میں تھا آپ ڈگ بلڈر بول رہے ہیں کیا سر مجھے زمین چاہیے

اور زمین چاہیے آن روڈ ہاں جی

مجھے آن روڈ چاہیے کالج بنانے کے لیے کم سے کم آٹھ سو یا ایک بیگھے کے قریب میں آٹھ سو گز یا ایک بیگھے جی جی جی جی سر آپ ریٹ بتائیں اچھا سر پیسوں کی تو کوئی دقت نہیں ہے بس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ گورنمنٹ اپروول ہے نہیں جس طرح ہاں کیونکہ سر جی جی سر بس میں اس وجہ ہی سے پوچھ رہا تھا کیونکہ بلڈر لوگ بیچ دیتے ہیں پھر بعد میں دو سال دس سال کے بعد جا کے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہماری زمین ہی نہیں ہے بلکہ وہ سرکاری زمین ہے اس لیے آج کل جیسے حادثے پیش آ رہے ہیں

اوکے سر میں آپ سے میں ملوں گا آ کے آپ کے آفس پر کل کل ملتا ہوں میں آپ سے آ کر ٹھیک ہے سر اوکے سر اوکے ٹھیک ہے سر